جی ہاں میری ریاست میں کئی اہم قبائل آباد ہیں اور ان میں سے ہر ایک اب کی اپنی مخصوص پہچان ثقافت اور روایت ہے مثال کے طور پر گونڈہ گونڈ قبیلہ یہ قبیلہ بہت قدیم اور زیادہ تر مدھیہ پردیش چھتیس گڑھ مہاراشٹر اور جھارکھنڈ میں پایا جاتا ہے ان کی ان کی زبان گونڈ گونڈی سے اور گونڈی ہے اور یہ لوگ جنگلات زراعت جنگلات زراعت اور لوک گیتوں سے جڑے ہوئے ہیں سا سانتھال سنتھال قبیلہ یہ قبیلہ بھاری جھارکھنڈ مغربی بنگال اور بہار میں آباد ہے سانتھال لوگ موسیقی رقص اور ہاتھ سے بنی ہوئی دستکاری میں ماہر ہوتے ہیں ان کی اپنی الگ زبان سنتھالی ہے بھیل قبیلہ بھیل قبیلہ راجستھان گجرات اور مدھیہ پردیش کے مختلف حصوں میں پایا جاتا ہے یہ تیر اندازی میں مہارت دیکھ رکھتے ہیں اور ان کا فنون لطیفہ سے گہرا تعلق ہے